मीडिया खे लोकतंत्र जो चौथो स्तंभ इन करे चवंदा आहिनि की अठारवी सदी अरड़हं सदी में अमेरिका जे ऐं प्लस फ्रांस में जेके थिया हुआ हुन में मीडिया जो वॾो रोल हुओ ऐं मीडिया हुजे त तव्हांखे सभु कुझु राजनीति ऐं उन में सभनी में इहा मीडिया सभु ॿुधाईंदी आहे त उनखां सवाइ मीडिया में तव्हां कुझ बि करे सघो था पिया पंहिंजे देश जी प्रगति जे लाइ मीडिया हुजणु ज़रूरी आहे अॼु मीडिया हुजे त तव्हांखे सभु ख़बर पवंदी न हूंदी त कुझु ख़बर कोन पवंदी मीडिया खे इन करे लोकतंत्र यो चौथो स्तंभ चयो वियो आहे